یوگا کلاس کرنے سے بہت ہماری جو باڈی ہے فلکسبلٹی ہوتی ہے اور میں نے یوگا کلاس کی ہے اور یوگا کلاس کرنے سے مائنڈ ریلکس ہوتا ہے گڈ وائبس آتی ہے پازیٹبنس ہوتے ہیں اور ہمیں وائب فٹنس وہاں پہ کروایا جاتا تھا اور بہت سارے اسٹپ ہوتے ہیں یوگا کے اور ہمیں بہت سارے کچھ کرنا پڑتا تھا یوگا میں جیسے کہ اپنی شریری طور پہ ہمیں یہ پریکٹس کرنی پڑتی تھی ہمیں اچھے سے تین چار گھنٹے تک ہمارے جو یوگا ٹیچر تھے وہ پریکٹس کرواتے تھے یوگا کی تاکہ ہمارا باڈی فیکسبل ہوجائے اور ہم فیکسبلٹی ہمارے باڈی میں آ جائے اور ہم کرتے تھے اور بہت اچھا لگتا تھا یوگا کرنے میں اور بہت سارے مختلف بہت ساری چیز جو ہے بدلاؤ ہوتی باڈی میں جیسے کہ باڈی ریلکس کرنا سیکھ گیے تھے مائنڈ کو کیسے ریلکس کرتے ہیں ہم وہ سیکھ گیے تھے اور یوگا کرنے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے نا وہ اسٹرس سے ڈپریشن سے ہٹ جاتا ہے ہم اپنی اور دھیان دینے لگتے ہیں ہم الٹی سیدھی باتیں نہیں سوچتے ہیں پازیٹبنس آتی ہے گڈ وائبس آتی ہیں یوگا تو ایک اہم حصہ ہے میرے خیال سے ہماری زندگی کا